हेलो क्या मेरी र साईं रेस्टुरेंट में बात हो रही है सर मैंने अभी थोड़ी देर पहले खाने का ऑर्डर दिया था उसके बारे में मुझे जानकारी चाहिए सर काफ़ी टाइम हो गया है मुझे ऑर्डर दिए हुए आप बता सकते हैं कितना टाइम लगेगा कि मे मेरे यहाँ गेस्ट आने वाले हैं सर आप जल्दी से मेरा ऑर्डर कम्पलीट करवा दीजिए साठ सेकंड में बोलना है तो जल्दी जल्दी बोलो